आंनि फार्स्ट प्रडाक्टआनो जाहैबाय दाबा दा दाबाखौ दाखालि बिस्तिबार दिनफोराव जों गोबां बाजारफ्रावहाय जों नुनो मोनो बे दाबाखौ लानानैहाय आङो बिराद मोजां मोनदों कारन बे दाबाया गोबां खामानियाव बाहायनो हायो जोङो मैगं देरनाय एबा मा ना सायनायफोर एबा बेदर गोदानाय फिसा फिसौफ्रावहाय जोङो बाहायनो हायो दा बे दाबाखौ बाहायनानैहाय आं बिराद मोजां मोनदों कारन दाबा नङाबा जों माखासे जिनिसखौहाय जों खामानिखौ मावनो हाया कारन ओंखाम संनायफोराव जोङो दाबा नांगौ दा जों साम्ब्राम हानाय एबा फानलु हानाय दाबाया मोनसे गोनांथि बे मोनसे जोंनि लागैहाय बिराद पजिटिभ पइन्ट नांगौ बे दाबा नङाब्ला जों खामानिखौ मावनो हाया आरो खेतिनि खामानियावहाय आरो बेनिखायनो दाबाखौहाय गोनांथि नांगौ एबा बायदिसिना माइ एबा मैगं हानाय बायदिसिना खामानि मावनायफोराव नांगौ आरो